भाई तैराकी तरण जेको आहे न उहो ॾाढो ज़रूरी आहे मण्हुनि खे सिखण ज़रूर घुरिजे हालांकि मूंखे तरण न इंदो आहे पर अच्छा जो मां हाणे मुंहिंजी त उमिरि थी वई आहे पर मां जेके बि नंढा नंढपणु में ई तैराकी सिखणु ॾाढी ज़रूरी आहे तैराकीअ जी घणेई फ़ाइदा आहिनि हिकु त सिहत ॾाढी सुठी रहंदी आहे हाज़मो सुठो रहंदो आहे तव्हांजो पेट कॾहिं ॿाहिरि न निकिरंदो ऐं सुठो हिकिड़ो वॾो व्यायाम आहे इहो तैराकी जो ऐं तैराकीअ जो ख़ासि फ़ाइदो जेको आहे न उओ त भाई कॾहिं काई ऐं ओहले सोहले वक़्तु में कंहिं महिल किथे वञिणो हुजे या किथे जीअं असां हवाई जहाज में ई चवंदा आहियूं त ॿुधाइंदा आहिनि भाई किथे पाणीअ में किरो त तव्हांखे हीअं करे पाण खे बचाइणो आहे पर जे तरण इंदो हुजे तैराकी इंदी हुजे त उनखे काई सोचण जी ज़रूअत ई न आहे उहो तरी करे निकरी इंदो इन्हीअ करे तैराकी तरण जेको आहे न इहो सिखण ॾाढो ज़रूरी आहे इन्हीअ खां सवाइ गुज़ारो कोन्हे ॾिसो ॿाहिरि जेके पूरे यूरोप में या अमेरिका वग़ैराह में नंढे नंढे ॿारनि खे बि तरण सेखारींदा आहिनि हिते असांजे हिते इहो न आहे इहो चलन ॾाढो ज़रूरी आहे हर लिहाज़ खां तरण जेको आहे उहो ॾाढो फ़ाइदेमंदि आहे महिरबानी